ऑनलायन शॉपिंगेच्यो खूब बऱ्यो गजाली आसा वायट गजालीय आसा ऑनलायन शॉपिंग एके तरेन बरें कारण तुका घरा बसून तरेकवार प्रोडक्ट्स तरेकवार वस्तू तुका पोवपाक मेळटा तुका कांय त्रास पडना त्यो बरे भशेन पोवून तुका सारकें चितूंक तुका टायम मेळटा तुका डिस्कावंट मेळटा तूं बरे भशेन तें चिंतून घेवपाक शकता तुका वेगळ्या वेगळ्या प्रायसीस मेळटा दुसरे दुसरे तरेन तुका वरायटी मेळटा वेगळे वेगळ्या तरेच्यो आनी तूं चिंतून घेवपाक शकता तुका टायम आसना तुका ह्याच टायमार घेवूंक जाय तुका त्याच टायमार घेवूंक जाय अशें आसना तूं खंयच्याय टायमार एप तुजो ऑपन करून तुका जाय तेन्ना तुका जाय तशें तरेन पोवपाक मेळटा आनी तूं चिंतून घेवपाक शकता सो ती एक बेस्ट एडवान्टेज तुका टायम लागना तुका दीस लागना तुका आयतारा शॉपां ऑपन आसपाक जाय तीं वचून पोवूं जाय अशें आसना तुका आयतारा तूं जाय जाल्यरूय पोवपाक शकता शेनवाराक खंयच्याय दिसा तुका सकाळ लागना तुका रात लागना तूं केन्नाय पोवपाक शकता दुसरें म्हणचें जर तुका खंयचीय वस्त आवडली ती तुका तेन्नाच घेवपाची ना तुका ती थोड्या दिसांनी घेवूं जाय जाल्यार तूं ती एड टू कार्ट करून दवरपाक शकता आनी तुका ती जाय तेन्ना मागीर घेवपाक तूं शकता तुका अर्जंट घेवूंक जाय अशें आसना बट मिसएडवान्टेजीस थोड्योशो आसता की तुका त्यो एक एकदां कितें जाता की तुका जाय तश्योच त्यो येना वा कितेंय फॉल्ट्स येवपाक शकता तितूंत सपोझ कपडे कितें ऑर्डर केले जाल्यार तुजे ते सारके येनात आनी सायझ चॅंज जावन येवपाक शकता जावं पॅकिंग सारकें आसना जावं कलर तुका जाय तसो येना तुका अश्यो वस्तू ज्यो तुवेन पोवच्यो पडटा लायव्ह तुका जाल्यारूच तुका त्यो कळटा त्यो वस्तू तुका सारक्यो एक्झेक्ट पोवपाक मेळना जशे की कपडे जावं गिफ्टां आनीक कोणाक कितें दिवपाक जाय जाल्यार सपोझ त्यो त्या टायमार सारक्यो येवना जाल्यार मागीर प्रोब्लम जावपाक शकता आनी कपड्यांच्या कॅसीनूय तशेंच जावपाक शकता आनी मागीर तुका ते रिटर्न धाड त्यो सगळ्यो करपाक भानगडी जावपाक शकता ती एक वायट गोष्ट ना जाल्यार ऑनलायन शॉपिंग आतांच्या जमान्यांत खूब लोक यूज करतात ऑनलायन शॉपिंग एप्सूय खूब आसतात तुका खूब वरायटीज मेळटा आनी अशें तरेन तूं ऑर्डर करपाक शकता